सिंधी भाषा हिकु मिठिड़ी भाषा आहे सिंधियुनि जो ॻाल्हाइण जो तरीक़ो ई अलॻि हूंदो आहे सिंधी ॻाल्हाइण सां ई माण्हू खे ख़बर पइजी वेंदी आहे त सिंध ही सिंधी ही आहे सिंधियुन जी उथणी वेहणी ई सभिनि खां अलॻि हूंदी आहे सिंधी माण्हू सब मेहनती हूंदा आहिनि ऐं पंहिंजी मेहनत सां ई अॻियां वधंदा आहिनि सिंधियुनि जी सिंधी ॿोली ॾाढी तमामु ॾाढी सुठी हूंदी आहे मूंखे मुहिंजी सिंधी भाषा ते ॾाढो गर्व गर्व आहे ऐं उहा मूंखे ॾाढी प्यारी आहे